हां मिगी रुट्टी बनानें दी आई जंदी जाच ते कुथां सिक्खी ते में ते यूटय़ूब दा बी दिक्खियै सिक्खी लैन्नी होन्नी उत्थूं बनाईयै में सिक्खी लैन्नी होन्नी बड़ी शैल चीज दसदे हर चीज दसदे यूटयूब पर बनाने दी हर कोई आसानी कन्नै पर वैसे किताबें च बी लिखे दा होंदा ऐ ते में अग्गूं पि च्छुआं किट्ठियां कती दी होंदियां पर मिगी यूटयूब पर सारा किश दित्ते दा होंदा इक इक चीज पाईयै दसदे पर स्वाद बी बड़ी बनदी ऐ ते खिलानी बी ऐ आऊं अपने बच्चें गी ते कन्नै जेह्डा़ बी कोई आएदा होए आऊं बनाई बनाई खिलानी ते आखदे बड़ी गै स्वाद ऐ ते यूटयूब शा गे सिक्खनी ते बिच कोई किताबां थ्होई जंदियां न ते शैल होंदियां न दसूड़दे कि कियां कियां बनांदे न अऊं यूटयूब पर गै दिक्खी दिक्खी बनान्नी होनियां ते त्रीए दिन कोई नमीं नमीं चीज बनांदे कोई ते बनांदी रौह्नियां इयां निक्कियां निक्कियां मुटटियां चीजां ते शैल बनदियां न यूटयूब च दिक्खनी आं किश इयां गै लब्भी जंदियां अखबारें च बी होंदियां कदें कोई चीजां इयां लिखी दियां ते शैल कितांबा बी कट्ठियां केतियां दियां न में ते लिखै दे बी होंदे न कोई दसूड़ै ते अ'ऊं फटाफट लिखी लैन्नी होन्नी किताबै च ते बनदियां न बी शैल न बच्चें गी बी खिलान्नी आं ते कोई आए दा बी होए तां उनै गी खिलानियां ते आखदे बड़ा गै शैल बने दा ऐ में सब यूटयूब चा गै दिक्खनी आं